جی ہاں مجھے اپنی تحریر مقاصد سے کافی خواہشات ہیں اور مجھے امید ہے کہ بالکل مجھے اس چیز سے کچھ نا کچھ آگے ان فیوچر فائدہ ملے گا اور یہ ضروری بھی ہوتا ہے زندگی میں اور ان سب چیزوں سے جو ہے انسان سیکھتا بھی ہے جو تحریریں وغیرہ ہوتی ہیں ان چیزوں سے اور مطلب آگے ہو سکتا ہے ان فیوچر میں آپ کو ہیلپ بھی کریں گرو کرنے میں یا پیسہ کمانے میں یا جو بھی رہتا ہے اس میں تو یہی ہے ہاں مجھے کافی ساری امیدیں ابھی ہے